म्हज्या जिवितांतलो सैमीक हायक खंयचो याद दवरपा सारको आसा तो म्हणल्यार मैनापी वॉटरफॉला कडेन हायक आमचें स्कुलाचे सर आसा जोग्राफी सर ताणें भुरग्यां बरोबर हायक दवरिल्लो मैनापी वॉटरफॉला कडेन आनी आमी तोडसून मैनापी वॉटरफॉला कडेन वचपाची आशिल्ली सो सुमार सकाळचें संक सुमार आमी तुडलसुन भायर सरिल्ली स्कूल बसींतल्यान आनी मैनापी कितल्यांक पावलें तें म्हाका टायम खबर ना कारण वॉच घालप आनी बाकीच्यो सगल्यो वस्तू घालप ह्यो सरान आमकां मनाय केल्ली सो आमच्या थय कांयच टायम पळोवप बी कांयच जालें ना बट जेन्ना आमी थंय पावली तेन्ना एक पयलीं आमकां बारीकसो दुसरो वॉटरफॉल दिसलो ताज्या नंतर आमी चलून गेली चलून चलप बरें आशिल्ले म्हणल्यार तशें त्रास कांयच जालें ना बट जेन्ना आमी वॉटरफॉला कडेन पावलो बऱ्यां पयसुल्यान उदकाचो आवाज येवपाक लागलो आनी उदकाचो आवज येना फुडें अशें दिसलें आमकां दोन मिनटान वॉटरफॉल पळोवपाक मेळटलो सो दोन मिनटां जाली तीन मिनटां जाली अर्द वर जालें आमकां वॉटरफॉल दिसत ना जालो कारण आमी घुंवून फिरून त्या वॉटरफॉला कडेन वचपाची आशिल्ली कारण रस्तो बी क्लियर नाशिल्लो कारण रानटी वाट आशिल्ली आनी थोडें वेळान एक ऑलमोस्ट दोन वरां चलून आमी मैनापी वॉटरफॉलां कडेन पावली पण खंय वयर दोंगराचेर जंय झर व्हांवता थंय पण आमकां सकयल वचपाचें आसलें आनी सकयल वचपाक वाट सरळ नाशिल्लीच सो आमी माकडां कशीं झाडांचेर चडटा तें पद्दतीन आमी हेका फातराक धरून सकयल चडली बट पयली अशें दिसतालें कि वॉटरफॉल पळोवप तितलें उमेदीक वचपा ना म्हण बट जी मेहनत आमी घेतिल्ली वॉटरफॉला कडेन वचपाक आनी जेन्ना थंय पावलो तो अणभव एक वेगळोच आशिल्लो थंड उदक रानांतलें अण रानांतलें वातावरण तांची सवणी मागीर सुकण्यांचो आवाज हें वेगळेंच वातावरण आशिल्लें आनी जिवाक सूस जावपा सारकें आशिल्लें सो एक ऑलमोस्ट एक चार वर आमी थंय रावली रावप जेवप उदकांत खेळप एकामेकाची फकाणां करप हो खूब याद यादगार कसो आशिल्लो आनी सुमार एक चारांक आमी परत येवपाक भायर सर सरली येवपाक मनाक जायनासलें बट रावपय थंय शक्य नासलें कारण रानटी वाट आशिल्ली आनी सरकारी वाटो सो तेका लागून आमकां परत येवप जालें येतना पायें दुखपाक लागलें खरें बट जी खोस थंय उदक पोवन जाल्ली ती खोस मनांतल्यान आजूनी स वर्सां जाली आमी थंय गेली पण ती मनांतली जंय अणभव जे आसा जीं उमेद आसा ती आज म्हणल्यार याद काडना फुडें तोंडाचेर एक वेगळोंच हांसो येता